ہیلو ہم انٹے چوراہے سے بول رہیں گاڑی کل بک کری تھی جانے کے لیے کس ٹائم آئیں گے آپ میری پانچ بجے کی ہے ٹرین آپ کو ایک گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے جی ٹھیک ہے